जी मैम बोल रही हूँ बोलिए हाँ जी मैडम बोलिए डॉक्टर बोल रही हूँ आवाज़ नहीं आ रही है हेलो आवाज आ रही है जी मैंम बोलिए बोलिए क्या प्रॉबलम है उसे मैम सुनिएना वीकनेस है ना साँस भी फूल रही है ना हैलो आपको ना थायराइड हो सकता है एक बार आइए आप हमारे क्लीनिक पर ब्लड टेस्ट हम कर लेते हैं ठीक है और भी जो टेस्ट है यूरिन टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करया चेपक चेकअप वग़ैरह करवा लेते हैं हम लोग फिर मैं देखती हूँ रिजल्ट क्या आता है रिपोर्ट में आता मैं आपको बताऊँगी और भी है एक बार आप आए ना अच्छा आपको हुआ है नहीं हुआ है आपको देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा ऐसे फ़ोन पर तो थोड़ी पता चल सकता है मैम आप अगर आप आते हैं तो तीन सौ रुपये तो पहले है ठीक है उसके बाद जो आपको जो प्रॉबलम हो रही है क्या प्रॉब्लम है नहीं है वह सब देखने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको कितना बिल

मैं ठीक है आइए बेटे को देख लेती हूँ हैलो आप लेकर आइए मैं देखती हूँ आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है नहीं है उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ ना मैम हाँ बिल्कुल ठीक है आप क्लीनिक पर लेकर आइए ना मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है और उसका डाइजेस्ट सिस्टम अगर सही नहीं होगा इसी लिए वह खाना पीना नहीं खा रहा होगा छोड़ रहा होगा एक बार अगर आप लेकर आती मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है उसकी आँख पीली तो नहीं ना हो रही है अभी मैं मैं अभी क्लीनिक पर ही हूँ आप आ सकते हैं